नमस्ते कौन कौन सी मछली चाहिए सर जी हमारे पास तो बहुत सी मछलियाँ हैं जैसे भाई नैन है रोहू है पैना है प्यासी है हूं ठीक है सर जी हाँ सर हाँ मछलियाँ मिल जाएँगी सर जी जो जो चाहीए हाँ कित कितने दिन चाहिए नैन है जितना चाहिए उतना ले लीजिए चलिए नैन है सर सर जी एक सौ रूप बीस रुपये किलो और प्यासी है एक चा एक सौ चालीस और रोहू दो सौ बीस रू बेच रहे हैं चलिए वही में कर देंगे थोक दाम में लग जाएगा कुछ कम कर देंगे चलिए हम कर देंगे कम उसी में हाँ समझ के लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है हाँ सर जी लिख लिख रहे हैं लिख लिए

चलिए सर जी गाड़ी कर के भिजवा देंगे उसका भाड़ा लगेगा सर जी वही कहाँ पर जाना है चलिए तो पाँच रुपए दे देना गाड़ी भाड़ा चलिए ठीक है कोई बात नहीं है मगर वहाँ पर जल्दी खाली करा देना गाड़ी को न पूरा पुर्जा समेत दे देंगे सर जी आपको हाँ हाँ रेट आपका लग जाएगा